मधूकर नायज उलयता कोण बाबेल

आमकां भाजी जाय म्हाका मेतीची भाजी तांबडी भाजी आनी शेगाची भाजी आं पयशे पयशे कितले हां बरें दूद दूद जाय दूद गो गोवा डेरी दोन घरां घरां आडून दी हय हय भजीन मदीं रेट आतां

आं बरें